औ औ सार काजिरङायाव बेरायनो थांनो नागिरनाया ना बिदिनो जोंनि थाखाय बायसान्सनि लामाफ्रावहाय माबाफोर जायोब्ला बिदिनो मुलिफोर लाफानांगोन आरो बाय एरैनो लामा सस ससेआवहाय ओंखामफोर उखैयोब्ला बिदिनो जानो लोंनो दै बिदिनो जाग्रा बेसादफोर नोंसोर माखौ जानो मोजां मोनो बेखौहाय लाबानो जाबाय आरो सानसेआव ने सानसेआव काजिरङायाव गिदिङोब्ला ओरैनो साबैसेथो मानसियालाय दसजन बिदिनो सानसे गिदिङोब्ला माबा थांगोन आरो सारि हाजार

सानब्रै ना मानि बे सारि हाजारआ जों जेब्ला काजिरङा मोनहैगोन ना काजिरङानि ओरै आव साइथआव बेरायोब्ला सारि हाजार आरो बेनिफ्राय जोङो न'निफ्राय जोङो थाङोब्ला माबा लागोन आरो बार' हाजारसो औ ओमफ्राय हजों खयदिन थाहैनाय जागोन सानबा ने औ औ ओमफ्राय ओरैनो रुम भारा लानानै थागोन ना सोरबा सिनायनायफोर दङ औ होमब्लालाय मोजाङानो जाबाय औ मोजाङोनो बेरायोब्लालाय दङ नुनायालाय नुगोन जिब जुनारफोर दङ औ औ नुगोन नुगोन मानोथो नुवा जानो औ दे दे